जय झूलेलाल संजू भाउ हा संजू भाउ ॻाल्हि हीअं आहे की हाणे ॾियारी अचे थी त सभु घर वारा चवनि पिया ऐं असां बि नया कपिड़ा खपनि हां त हाणे हा त मां तव्हांजे हुन मोबाइल में बि ॾिठा ऐं फोटू बि आया आहिनि कि तव्हांजे हितां नयो अ जींस आया अथव पर चोंटीह साइज़ जा त हा मूंखे खपे त चङो पर पंहिंजे लाइ बि ऐं घर लाइ बि मतिलबु ज़ाल लाइ ऐं सभिनि लाइ भेनिरुनि लाइ बि त पहले तव्हां मूंखे हिन जा फोटूं मोकिलिजो न मुंहिंजे मोबाइल ते इहे चोंटीह साइज़ जा चाहे नीरे कलर जा हुजनिव कारा हुजनिव स्लेटी हुजनिव जेको बि कलर हुजे या नयो पैटर्न आयो हुजे जींस में सभु कलर आहिनि ऐं मूंखे इहो डबल एक्सिल में टी शर्टूं बि मोकिलजो न हा डबल एक्सिल टी शर्ट चाहे हुडी वारी हा हुडी वारी हुजेव राउंड गोल गले वारी हा हा हा शर्टूं बि मोकिलिजो छो कि मूंखे अञा पको कान्हे कि मां टी शर्ट पाईंदुमि कि उहो त ॿई मोकिलिजो हिनजे अलावा मूंखे चेक्स वारी मोकिलिजो छोकि लाइनियूं हा ऐं घाट घाटो कलर ॾिजो घाटो अगरि कोई नयो कलर आयो हुजेव न त जेको नयो हुजे उहो बि मोकिलिजो हा मूंखे ॾिसो ॿ ॿ शर्टूं कजोसि ऐं ॿ जींस कजोसि ठीकु आहे ऐं मुंहिंजी वाइफ लाइ मां सोचियां पियो कुर्ती वठां की कुझु वेस्टर्न में वठां त कुझु आयो अथव छा नयो तव्हां वटि की मतिलबु अगरि जींस टॉप हुजे या अगरि कुर्ती हुजे कुर्तीअ में अथव कुझु नयो पैटर्न त उहो उहो बि उहो बि मोकिलियो जेको जेको नयो पैटर्न आहे मूंखे छा सभिनि खां पहले फोटो मोकिलिजो मोबाइल ते अगरि हा ॿार लाइ बि खपंदो ॿार लाइ बि खपे ऐं अॻो पोइ मुंहिंजी भेण भेण लाइ बि खपे त हुन हूअ छा हुनखे साड़ी साड़ीअ जी इच्छा अथसि कि हिन बार ॾियारीअ ते साड़ी पायां पूॼा में त तव्हां साड़ियूं बि मोकिलियो लेकिन अघु अघु छा बीहारींदव अघु सही लॻाइजो न त मां पास मां तव्हांखां ई हर बार वठंदो आहियां इन अॻियां त हा अच्छा ईअं हुन में कुझु घणा टका कटंदव न न कुझु त त इएं कॼो न सभिनि जा अघ टका कटे करे की केतिरे में तव्हां मूंखे ॾींदव पहले तव्हां फोटो मोकिलियो मां उन मां पसंदि कयां घर वारनि खे ॾेखारियां ठीकु आहे पोइ तव्हां हुनजो सॼो थी करे जेको बिल विल हूंदो पोइ मां माण्हूअ खे दुकान ते मोकिलींदोमांव उनखे उनजे हथु ॾई छॾु जो पैसा ओॾीमहिल ई ॾई छॾींदो उहो बाक़ी ईअं ॾिसजो की जीअं वापसि न करणो पए सामान ईअं ॾिजो तव्हांजे भरोसे थिए अथव हलो ठीकु आहे तव्हां मोकिलियो मूंखे संजय भाउ हलो जय झूलेलाल मूंखे बस तव्हां अगरि ॾिसो ॾियारी हफ़्ते में आहे हा न तव्हां मूंखे भले ध धन धनतेरस खां पहिरियों मां ॾिसो मां हिते बि दुकान में आहे ग्राहकी त तव्हां मुंहिंजो माण्हू अची वेंदो तव्हंं मूंखे फोटूं मोकिलियो

त मां सूमरु ॾींहुं थो अचांव सूमरु ॾींहुं हूंदव तव्हां शाम जो पंजे खां पोइ हा पंजे खां पोइ अचांव थो हूंदव न बिल्कुलु सेठ बिल्कुलु मां पहले तव्हांखे फोन करे छॾींदोमांव पर कोशिशि करे सूमरु ॾींहुं पंजे बजे उहो थी सघेव त सूमरु ॾींहुं मां बि फ्री आहियां त थोरो छा थी वेंदी ख़रीदारी वरी हुनखां पोइ घर जा कम ॾियारीअ जा कम न थी पाईंदो हा त ॾियारी आहे न मथां खां त हा बराबरि त तव्हां सूमर जो टाइम ॾियो त मां अॻो पोइ अ पंहिंजी ज़ाल खे वठी अचां त उहो बि थोरो पसंदि करे हा हा पोइ अचांव थो हा जय झूलेलाल